کھیل تو بہت سارے ہیں لیکن مجھ کو جو پسند ہے وہ میرا پسندیدہ کھیل جو ہے وہ ہے کرکٹ اور کرکٹ کا جو کھیل کا زمرہ ہے وہ کافی بڑا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کافی ٹیم ہیں جس کے اندر ایک میری فیوریٹ ٹیم جو ہے سب سے زیادہ پسندیدہ کرکٹ کی ٹیم جو ہے وہ اپنی انڈیا ہے اور انڈیا کا اور پاکستان کا میچ ہو جائے تو پھر کیا ہی کہنا پویلین بھی اس طرح بھرا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ ابل رہا ہو ٹھیک ہے کیا کیا بولتے ہیں شوقین وہاں پر ہوتے ہیں کرکٹ کو دیکھنے کے لیے کہ بس آپ کو بتا نہیں سکتے اور جس وقت وہ ایک دور تھا پرانا جب پرانی انڈیا اور پاکستان کی ٹیم ہوا کرتی تھی اس وقت تو شعیب اختر کی بال اور سچن کی بیٹنگ اوئے ہوئے وہ دیکھنے کا مقام تھا کس طرح سے شعیب اختر کی سچن تیندولکر دھلائی کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن شعیب اختر بھی بہت فاسٹ بالر تھے آج کا جو کرکٹ کا نظام ہے وہ کچھ تھوڑا سا چینجنگ تو کافی آ گئی ہے لیکن آج انڈیا کی جو ٹیم کی جو ساخت ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے سب سے زیادہ مضبوط ہے پورے انٹرنیشنل ٹیمس کے اندر سب سے زیادہ مضبوط ابھی حال ہی میں انڈیا نے ٹی ٹونٹی ولڈ کپ بھی اٹھایا ہے جس میں اس نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا تھا اور اس میں سب سے اچھی بیٹنگ کی تھی وراٹ کوہلی نے اور پورے میچ میں تو وہ چلے نہیں لیکن فائنل میں آ کر کے انہوں نے سیونٹی سکس رن مارے تو کرکٹ کے تو کرکٹ میرا سب سے پسندیدہ گیم ہے ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے اس میں جو ہے ہاردک پانڈیا نے بھی بہت اچھا اسکور کیا تھا بہت اچھی بالنگ بھی کی تھی ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے بیٹنگ کے اندر روہت شرما اس میں چلے نہیں تھے ٹھیک ہے سب سے اچھا گیم میرا پسندیدہ گیم جو ہے وہ کرکٹ ہے ٹھیک ہے ویسے پسند تو میں اور بھی گیم کرتا ہوں جیسے کہ کیا بولتے ہیں کیرم ہو گیا ٹھیک ہے ٹینس ہو گیا لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ جو میرا گیم ہے وہ کرکٹ ہے اور میں خود بھی کرکٹ کھیلتا تھا کافی عرصے کھیلا اب بس وقت کا تقاضا ہے کہ نہیں کھیلا جاتا